عام طور پر ہندوستان کی تین زبانیں سرکاری زبان کا درجہ رکھتی ہیں ہندی اردو انگریزی اس کے علاوہ وہ ملک کی الگ الگ ریاستوں کی صوبائی زبانیں ہیں مثلاً بنگال میں بنگالی اڑیسہ میں اڑیا کرناٹک میں کنڑ زبانوں کو مقبولیت حاصل ہے تمل زبان کا ایک بڑا خطہ ہے اور اس میں تمل ناڈو کیرل گووا وغیرہ خاص ہیں مہاراشٹرا میں مراٹھی زبان کا زور ہے تو گجرات میں گجراتی کا پنجاب میں پنجابی اور راجستھان میں راجستھانی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے بہار اور مشرقی اتر پردیش میں کچھ مقامی زبانیں بھی ہیں مثلاً بھوجپوری مگہی میتھلی وغیرہ